हम जे ड्रिल मशीन मँगेलहुँ रह ऑनलाइन प्रोडक्ट ओकर मँगेलहुँ तऽ हम ओकर फ्यूचर देखिके बट ओ जे प्रोडक्ट हमरा देलखिन जे प्रोडक्ट हमरा ओ डिलेवर केलखिन ओ प्रोडक्ट बिलकुल बदलल अछि आओर ओ बढ़िआँसँ काम नहि करैत छै डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमरा ओ सेल केलखिन यऽ अच्छासँ काम नहि करैत छै हमरा रिप्लेस कऽ आपस करबाक छै